सोफा जे हम प्रोडक्ट लेलहुँ ओहिमे तऽ कम्फर्टेबल बैसैमे तऽ ठीक छै लेकिन ओकर जे बनावट जतेक व्यक्तिके बैसैके बनल छै जँ ओते व्यक्ति बसि रहै तऽ बुझू टुटिये जेतै